جی ضلع غازی آباد میں بہت سارے مختلف زبان کے لوگ رہتے ہیں اور سب کی رہنے اور سہنے کا الگ الگ طریقہ ہے اور سب آپس میں میل اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں ذات اور زبان کی بنا پر کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے اور میں بہت سارے گروہ کو بھی جانتا ہوں جن کی زبانیں الگ الگ ہیں اور ضلع غازی آباد کے آس پاس جیسے ہاپوڑ ہو گیے ان کے ارد گرد میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے رہتے ہیں ان تمام لوگوں کی زبان کے بارے میں کچھ معلومات ہے جن کی زبانیں الگ الگ ہے اور وہ اپنی زبان بولتے ہیں لیکن زبان کی بنا پر کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا